हलो

बोलिए मानव कौन सी क्लास में पढ़ता है अच्छा टेन्थ के कौन से उसमें सेक्शन में है ये इसका साइंस ग्रुप है बी सेक्शन में इंग्लिश मीडियम में है हिंदी मीडियम में अच्छा तो ये छुट्टी का कारण क्या है फिर

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी तो देखिए छुट्टी तो ऐसे जेनरल यदि एग्जाम का सीजन चल रहा तो पढ़ाई की जरूरी है लेकिन जरूरी हो तो आप इसके लिए एक प्रोसीजर ये है कि पहले आप एक अप्लीकेशन लिख दें है ना अप्लीकेशन में आपकी सिगनेचर और आपकी अथॉरिटी जरूरी है कि मैं भी साथ जा रहा हूँ कुछ कितने दिन में मैं वापस आ जाऊँगा और साथ ही उसका जो स्कूल है मिस होगा तो उसके सब्जेक्ट में उसके जो रहेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा समय फिर इधर देना पड़ेगा जी ये प्रैक्टिकल तो अभी फिलहाल नहीं है कहाँ से किस तारीख से किस तारीख तक के लिए आपको अवकाश चाहिए

होली के बाद आएँगे मतलब अट्ठाईस के लगभग आएँगे आप है न ठीक है उ तो उ तो उधर अगर आपकी एक अप्रैल में है प्रेक्टिकल एग्ज़ाम तो वो तो आराम से आप हो के आ जाएँगे पर कोशिश कीजिए कि जल्दी आ जाए तो उसकी प्रीप्रेशन भी हो जाएगी उसकी हाँ अभी डेट नहीं आई जी हाँ आपके इसी नंबर जो रहेंगे कान्टैक्ट नंबर आपका यही वाला रहेगा है न तो शायद आप स्कूल ग्रुप में भी इसी नाम से जुड़े रहें इसी नंबर से हाँ तो सारी जो सूचना हैं प्रोवाइड होगी स्कूल की तरफ से ग्रुप पर आप तक आ ही जाएगी और उसके पहले आप एक एप्लीकेशन जी जी जी आप स्वयं आके मिलेंगे तो बड़ा भी अच्छा रहेगा

जी जी वेलकम